ہاں میں نے بہت سے جگہوں پر سفر کیا یہاں کی زبان اور ثقافت الگ تھے دوران سفر وہاں لوگوں سے باتیں کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی اسی لئے ہم لوگوں نے ٹرانسلیٹر کو بلایا تھا جس جیسے وہ ان کی زبان ہمیں اور ہماری زبان انہیں سمجھا رہا تھا اسی میں ہمیں آسانی ہو رہی تھی وہاں کے طور طریقے ہمیں بہت متاثر کیا اور کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد ہم بھی ان کی زبان سمجھنے لگے اور بولنے لگے